बिजनेस करने के लिए पैसा सबसे बहुत आवश्यक है क्योंकि पैसा बहुत आवश्यकता है और जहाँ भी विचार उचार बिजनेस करने के लिए विचार एक विचार बहुत बड़ी योगदान होता है विचार करना पड़ता है बिजनेस करने के लिए बिजनेस करने के लिए जमीन उमिन का जगह चाहिए क्योंकि बिना जमीन उमिन का बिना जगह का बिजनेस नहीं होगा और बिजनेस के लिए और सब विचार जितना भी पैसा होता है ये सब का आवश्यकता पड़ता है बिजनेस के लिए मतलब आगे वाले से सोचना पड़ेगा जी कितना हम प्रॉफिट लगाएँगे जो हमको फ़ायदा आएगा इतना अगर हम दस हज़ार लगाते हैं तो हमको दो से तीन हज़ार रुपया हमको फ़ायदा होना चाहिए क्योंकि बिजनेस में अगर जब तक कभी हानि या लाभ होता है इसी के लिए सब सोच समझ के बिजनेस करना चाहिए बिजनेस हमारे हमारे उधर में जैसे कि हो गया किराना दुकान ही अगर एक बिजनेस अगर हम कर रहे हैं तो उसमें अगर हम बीस हज़ार रुपया लगा रहे हैं तो अगर हमारे मंथली अगर दस हज़ार अगर पाँच हज़ार रुपया बच रहा है तब वो बिजेनस लाभदायक है बिजनेस सब करना चाहिए बिजनेस में जितना भी होता है पहले हर कुछ पहले अपना पूँजी फँसाना पड़ता है जैसे कि पैसा पैसा पहले अपना फँसाना पड़ता है वो बिजनेस करने से पहले पहले सोचना चाहिए जो इस बिजनेस में हमारे लाभ है या नहीं है जिसके कारण अगर लाभ अगर नहीं होगा जो कोई भी बिजनेस नहीं किया जा सकता है क्योंकि हर बिजनेस में हानि या लाभ का डर होता है ये सब डर मिटाना होगा उसी लिए सोच समझ के बिजनेस करना चाहिए जहाँ भी व्यवस्था होता है बिजनेस का वो बिजनेस किया जाएगा जैसे मैं हो गया आपको खेती है अगर खेती में बिजनेस कर रहे हैं कभी हर बार अगर कभी दाहर वाहर कोई चीज आ जाता है तो कभी भी लौस लौस हो जाता है और कभी अगर अच्छा होता है तो कोई फसल अच्छा होता है तो बिजनेस अच्छा चलता है चाहे दुकान ही का हो गया कोई बार माल ख़राब हो गया तो अच्छा नहीं उतना बिजनेस हो पाता है अगर इस बार से अच्छा माल अगर बिकता है तो मतलब कभी फ़ायदा होता है तो कभी नुकसान होता है इसलिए हमको हानि और लाभ दोनों का सामना करना पड़ता है बिजनेस के लिए बहुत व्यवस्था करना पड़ता है बिजनेस के लिए आगे चल के जो भी बिजनेस करता है वो सोच समझ के करना चाहिए